आं हॅलो म्हाका मातशें पणजेच्यान पोरोरी वोसपाक जाय मात्शी गाडी मेळटली आसा तुमी आं कितके भाडें कितके थावजन किदें फकाणां मारता जाल्यार एकदम जाल्यार एकदम थावजंड अशें अशें जायना व्हर मरे पांचश्यान वर मरे आसा सकयल्यान हा मरे रस्तो थंय ट्राफीक बीन लागता थंयच्यान व्हर बेगीन किरें पडली बीन जाल्यार मागीर बेगीन बेगीन वयता खड्डे पळयला थंय जाल्यार मन म्हण ना ना पांचशे रुपयान पावयता जाल्यार यो बेगीन वोतान रावला केन्नाच्यान गाडी मेळना गाडी मेळना तो तुमचो फोन नंबर म्हणून मारलो ते पयलींच्या मनश्यान तेणी म्हाका आरे त्या मनशान व्हेल्लेलें मरे म्हाका पयर पांचशी रुपयान तेणी तरी सोशी म्हटलेले आनी पांचशी एकदम मानलो तो बाबडो तूं मात्सो व्हर मरे पांचशी रुपयान होय तर आसूं रे तुय व्हर मरे मातसो हांगासरचो इत थंयत मरे कांय ना हें पय वोत हें पळय खंयसर मदीं वत मदीं पावस येता मातसो बेगीन पावय रे टायम टायम जाता अशें पयशांचे कमी कर रे मातसो आरे बसीन बसीन वचपा जाय जाल्यार हांव तुका फोन मारता आसलेले तूं पांचश्यान व्हरता जाल्यार सांग आरे जाता रे व्हर रे सोड तूं कितके दिसा व्हरता लास्ट कमी सांग कितके हे आठशें आठशें चड जालें आं दोनशीं रुपया म्हटलें किदें पांचश्यान व्हर रे चल तुजें ना म्हाजें ना पांचशें पन्नासान व्हर आरे तुमकां मेळटली बरें आनीक कश्टमरां आं चल तर बरें बरें यो यो कितक्यान सांग बेगीन सोवशी पन्नास मरे आं बरें आठशीं तर आठशीं यो